ना हमनायजों सोमोन्दोगोनां माखासे आबहावायारि एबा रैखाथिनि आयदाफोर जायनि सोमोन्दै आं जिंगासिदों बेफोरनो जाबाय दानि जुगाव दानि सुबुंफोरा माखासे ना फुवानफोरखौनो हमना लाबोनानै जानायफोरखौ आं नुनो मोन्दों आरो बेफोरनि अनगायैबो माखासे ना बिदैफोर थानायफोरखौ आङो जानायफोरखौ नुनो मोन्दों बै ना फुवानफोरा एबा बिदैफोरा देरनानै दि इयुनजोलैसिम थाहैगौमोन बेखौ जोंनि सुबुंफोरा एसेबो सानालासिनो जानो हमदों बेनिखायनो आङो जिंगासिदों उनावहाय बेफोरबायदि खालामबाय थायोब्ला जोंनि नाफोरा थाहैनाय नङा नामा बेखौ आङो जिंगासिदों आरो ओरैफारसेथिं बुंनो थाङोब्ला बोसोराव दै गुबुंले जानायनि जाहोनाव

गोबां सोलायनायफोरखौ नुनो मोन्दों बेनो जाबाय जोंनि सोरगिदिं बिफां लाइफां खम जानायनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव दै गुबुंले जानायफोरखौ नुनो मोनो हा खुरखानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो जोंनि सोरगिदिं बिफां लाइफांफोरखौ दानफायालासिनो जोङो मिथिंगाखौ रैखा खालामनानै बिफां लाइफां गायोब्ला मोजां जागोन